हैलो होर जी भाई जी केह् हाल ऐ होर महाराज केह् हाल ऐ महाराज में ओह् पैंथला बोल्ला ना महाराज एह् ते मेरा नलका खराब होई गेदा ऐ अहें टैम थोआढ़े कच्छ महाराज में पैंथल बोल्ला ना इत्थां यरो तला कच्छ तला सेही ऐ नी तुसेंगी ते ओह्दे हां ओह्दे कशा बोल्ला ना थोआढ़े ऐ दस मैंट्ट टैम ते महाराज ओह् नलके गेदी टूटी भज्जी दी ते किन्ने पैसे लग्गग ओह् महाराज ओह् जेह्के नलका नी होंदा महाराज जेह्दे कन्नै उप्परा आन करदे जि'यां नलके ओह् चीज निकली गेदी महाराज ठीक ऐ महाराज फ्ही आ चलो ठीक ऐ भैया आओ फ्ही आओ आओ ठीक ऐ भैया जी आओ जी आओ आओ आओ भाई जी आओ आओ ओके ओके जी ओके जी